हमे अहिने दश दिना हइ छै फ्लिपकार्टसँ एगो चप्पल मङ्गेलो रहिऐ चप्पल तऽ बढ़िए एलै कलर उलर साइज उज सब बढियाँ एलै लेकिन एहिनिये मङ्गेलिऐ हमे एगो ब्लूटूथ बोट कम्पनीके छलै आठ सए टाकाके छलै मङ्गेलिऐ बढ़िए एलै ठीके लेकिन ओकरामे आवाजमे प्रोब्लम छै आवाज दए छै ने लेटसँ आबै छै तऽ ओएह होइ छै कि ऑनलाइनसँ समान मङ्गेलहा समानमे कोइ चीज बढ़िआँ एतै तऽ कोइ चीज खराब एतै इसीलिए सोची समझी मङ्गाना चाहिए ऑनलाइन समान अक्सर दुकानमे ही लेना चाहिए देखिके चलाएके चप्पलके की छै पिन्हतै आदमी खतम भए जेतै ओकरामे आवाज नहिए ने आबै छै इसीलिए इलेक्ट्रिक वाला समानमे ध्यान देना चाहिए आओर सुनीके देखिके सामनेसँ लेना चाहिए